गामियारि ओनसोलाव सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानो गोनां जायो जेरैहाय जोङो जिकि बुस्तुआनो मुवा बेसादानो जाया बेफोरखौ जोङो बायनानै जों बायनायनि जेसेबां बिबाङाव जों बायो दा बेसेबां बिबांनि रांखौ जोङो गुबुन रायजोआव दैथायहरोब्ला नांगौसेबां बेसेनखौ जोङो मोननो हाया दा बेवहायो जोङो माखासे जेंनाफ्रावहाय मोगा मोगि जानो गोनां जायो दा बेवहाय जोङो गावनि जेसेबांखिनि रां बाहायदों दा बेफोर रांखौ जोङो मोनफिननोब्ला बेबो जोंफोरनि एबा जोंनि मुलाम्फानि एबा जोंनि निजेनि खरसा जायो दा बेफोरावबो जोङो बहुत मोगा मोगि जानोगोनां जायो आरो जोङो जि मुवा बेसादफोरखौ जोङो बायनानै दोनो दा बेफोराव बायनानै दोननाय मुवाफोरखौ जोङो जमा दोनथुमनो थाखाय जोङो जायगा गैया जायो बेफोरखौ जमायनानै दोननो हायोबा जोङो मोननांगौसेबां रांखौ मोनागौमानि जोङो बे जायगायावहाय जोंनि बायथुमना दोननाय मुवा बेसादफोरखौ जथायनानै एबा दोनथुमनानै जेब्ला बिबाङा एबा रांनि बिबाङा बारा जायो अब्ला जोङो बेफोर मालखौ जोङो बे गुडामनिफ्राय जोङो हरनो हायो दा बेफोरबो जोंनि मोनसे खहानि एबा जोंनि जेंना गोग्लैयो दा बेनिखायनो आं सानो जोंनि गामियारि ओनसोलावहायबो माखासे कल्ड स्ट'र एबा स्ट'र बेफोरो गोनांथि दं होननानै आं सानो मानोना बेफोर थायोब्ला जोंनि थाखाय गोबां सुबिदा एबा फालांगियारिफोरनि मोनसे

जोंनि मोनसे दोनथुमनो हानाय जायगा थायोबा बेवहाय फालांगिरिफोरा बा जोङो गोबां मदद मोनगोन होननानै आं सानो